मुंहिंजे घर जा बूटा वगीचे में ॾिसी करे मुंहिंजी भेण सीमा चयो त मूंखे बि हीअं तरह तरह जा बूटा लॻाइणा आहिन पंहिंजे बाग़ीचे में त मां हुन जे घर वञी करे एलोवेरा गुलाब मोगरो इहे तरह तरह जा बूटा लॻाए डिना उन जी मदद कईं ऐं उन खे इहो सुझाव त हाणे तूं टाइम टाइम ते पाणी ऐं खाद ॾींदी रवंदीअ त तुंहंजे घर जा बूटा खिलंदा रहंदा